आतां देवाचे आमी अशें अशी पद्दत आहा देवा आमी कितें करता खुबसो लोक आनी आमी हांव पासून करता सांगपा म्हयन्या कितें पन्नास रुपया ताका समज एक हार घेवन गेलो शंबर रुपया समज किदें तेल घेवन गेलो अगरबुती घेवन गेलो आनी देवा कडेन कित सांगता उबो आ मना किदें सांगता प्रत्येक जाण सांगता देवा हे तुका हांवें पांचशी रुपया हाडलां म्हाका पांच लाख दी आतां तांकां दिसता की जाल्यार देवान हे दे हे सगळे पळोवपाक गेल्या देवाचे हांव कितें दिवंक शकता हे कोण कितें ना कळ्ळे जितपाक ना बाबा आपूण किदें दिवप जाय आपूण फक्त इतल्यान दिवंक शकता आयकुपा सारकी व्हर तेजें नांव मुस्क्र आनी तो ताका आशेता कोण देव कोणाक आशेता की आपले धेरीत न्हू सेवा करी नांव घे पूण तशें आमी करूंक शकना किदें करिना मुद्दम आमकां आशा आसता की ते आमकां कितें दिल्या पुरो आमकां लाखानी मेळया पुरो आमकां भरपूर पयस येवपा जायो इतल्यान दिसता म्हणून पन्नास रुपयाचे व्हरता ना शंबर रुपया व्हरता आनी म्हाका म्हणटा एक लाख बी पय हे देवाक कडेन मागता पळय न्हू हें बरोबर दिसना म्हाका जेन्ना कितें करप खरेंच म्हणल्यार भक्तीत म्हणजे तेजी देली न चुकता पूण देली पूण तुका ते नांव घे पूण एक सेकेंड बरें घे न्हू एक मिनीट घे म्हळ्या तेणी पूण आपलें नांव घे मनीस जेन्ना तीन पार्टी आमी चाव पिता दोन पाटी जयता रातचे जयता तेच प्रमाणे तूं नांव घेवपा एक टायम तूं तिगां जावपाक जायना पूण बाकी हें सगळें व्हरोन जर देवळां सांगूंक शकता की घे वय आय हाडलां म्हाका दी हें बरोबर हें कितें जाता तूं ये हें खरें म्हणल्यार कितें जाण तूं हेका वसुलो म्हणटा ताका कितें म्हणटा हें घेयात म्हाका दी म्हाका दिसता पण आयकोवचें हे समजून घेवचे की हे दुसरें अशें मागोवप ना देवा हे घेत पो घे हांवें हाडल्या पूण तितून म्हाका मनश सुद्दां दिल्ली आसा तितून धा रुपया दोगता तुज्या भुरग्यां दी आतां भुरगीं म्हळ्यार कोण ती आमचे लोकांक खबरच ना आमी सगळे देवाची भुरगीं न्ही तेन्ना म्हाका हांवूय बी तेजो भुरगो आनी बाकी आहा तेय बी तेजे भुरगे म्हाका शंबर रुपया मेळत जाल्यार धा रुपया ताका दिल्यार कितें फरक पडपाक जाय पूण हें करून कोण म्हणूंक शकना आनी म्हणगे ना हे कोण की हे सडकटा पूण स्वार्थ आशा हे सगळेंच म्हाका मेळोंक जाय हांव समाधान विश दिसता गोंय समाधान कश्ट न्हू इतली एक तरी युरपी आसा त्या दुसऱ्या तर मेळ जाय तेगेर भुरग्यांक देवळाच्या आवडी सगळीं भुरगीं तर ताका खुश आसा कोणान जशें आमचे चार भुरगे पळय आसता घरा चार आसूं पात आसता आवय बापाय तो सगळे तेका सारके आसता आ सैम ते देवातेंत आमी सगळीं तेजी प्रज पळय म्हणटा तेजी भुरगीं की सगळ्यान एकामेकांक बरें सांगल्यात सगळें एकामेकाक खाली इल्लें आतां ताका शादर तशें हाग्या बापायक दिसता तें दिसता कितें फरक पडपा हा तूं पूण हें समजना आमी म्हाका फक्त म्हाका दी देवा हे प्रवण न्हू हें शिकपा जाय पळय आनी हें विचार करपा जाय आमी शिकोवपा आमकां सामकें जायना पूण एक्चुली कितलें न्ही स्वता म्हूण हें शिकोनाय कळपाचें तांकां की बाबा हें अशें जायना सगळीं आमी एक येव परवेश लेख रोय पडटा ती आमी भुरगीं हांव म्हणटा कितें हांव कितें म्हूण म्हागे भुरगे भुरगे म्हळ्यार आपल्याले भुरगे मागे आनी कोण आहा तो म्हणटा आपल्याले भुरगे आरे भुरगे सगळे आमी सगळे मेहमान देवले भुरगे तितू फरक कित पडपाचो आहा पूण म्हागे म्हणपाक येतलें हा की सगळ्यांनी मेळोन बरें बशेन रावप बरें बशेन खावचें इल्ली इल्ली इल्ली इल्ली इल्ले आनी आवय बापायनी बी म्हणजे देव पय जशें काम कर सगळ्यान दिता स्वता आपच्या आवय बापायन इल्ली तेंका दिवपाले आनी इतलें सांगल हांव मागीर पुरे करतां